आं उन्दैनिफ्रायनो ओंखाम संनायखौ मालाबा समाव गोथां खालामोमोन आरो मालाबा समाव दै बुरजा होनानै गेफे खालामोमोन बेबायदियैनो नाजायै नाजायै ओंखामखौ आं संनो रोंबोबाय आरो ओंख्रि संनायखौबो फास्टाव थाव होनानै पियास होनानै आरो एवफ्राव एवफ्राम एवनानै खेबनै खेबथामनि उनावसो हालदै हालदै होयो आरो बेनि उनाव फानलु होयो फानलु होनानै आरो खोबहाबफिननानै आरो खोबहाबनानै आरो खोननै खोनथाम खोबहाबबावनानै दै होयो आरो दै होनायनि उनाव संख्रि साखिना नायो संख्रि साखिखांनानै मोनबथाय खांबाय आरो आं बांसिन दालि ओंख्रि आरो जोगोनारखौ बिराथ गोथाव मोनो दालिखौ आं फास्टाव रुना लाग्रोयो रुना लाग्रोनानै दाखिनि बोखारना नायबा रुयोब्ला बेखौ बेलेगाव बोस्लायना दोननानै थाव सेरगोन थाव सेरनानै पियास फानलु हालदै संख्रि सब होजोबनानै दालिखौ समबार मारिनानै बेयावहाय दालियावहाय होसिगोन होनानै आरो बेनि उनाव गोदौहोनानै फास मिनिट बा सय मिनिटसो गोदौहोनानै संख्रि साखिसिगोन संख्रि साखिनानै मोनबाथाय खांसिगोन आरो जोगोनारनि बेलायाव जोगोनारखौ आं फास्टआवनो थाव संख्रि फानलु सब पियास थियास होजोबखानानै सङो संनानै इदिनो फास मिनिट बा सय मिनिटनि उनाव दै होगोन दै होनानै नाफ्लेजोबगोन नाफ्लेजोबनानै जाबाथाय खाङो खांसिगोन संख्रि साखिखांनानै बिनि उनावहाय आरो बेदर संनायनि बेलायावथ' बेदरखौबो बिदिनो बेदरखौबो बारा संनो रोङामोन बिनि उनाव आं दासो बांसिन मोजां संनो रोंबाय आरो फास्टावहाय एवदबग्रोना लानानै बेदरखौ अमा बेदरफोरखौ एवदबग्रोना लानानै खेबनै खेबथामसो एवदबग्रोनानै जेब्ला थाव बेदरा थाव ओंखारगोन ओंखारसिनगोन अब्ला आङो हालदै संख्रै बे मोननैखौ होनानै खोबहाबबावगोन खोबहाबबावनायनि उनाव जेला बेदरा समायना जायो जारौ रौनो अब्ला आङो गासैबो मस्ला मस्लि दैजों लोगोसे मस्ला मस्लि गासैखौबो होगोन होनानै मोनबाथाय लोंसिगोन आरो दा आरो संनानै गासैखौबो रोङाब्लाबो खस्थ'वैनो सङै खावै जाबोनो गोनां जाबाय दाथ' आरो मानसिफ्रा बिखौ जागोन बा बैखौ जागोन बेखौ जाया होनबा आरो गुबुन मोनसे संना होलायगोन आरो बेखो सासे जाया होनब्ला आरो बेलेग संना होलायगोन बेबायदिनो मोननै मोनथाम संनो गोनां जायो सोरबा दालि जानो गोथाव मोनैया दालि जायाबा आरो बेलेग आलु आलु बाथोन आलु बाथोनाथ' जोहा ओरैनो खस्थ' खहसैनो जायो जोङो दैयाव रुग्रोनानै रुइब्लानो बेखौ फानलु सावगोन बा पिसाय हागोन पियास हाना बा दुन्दिया मस्ला दङब्ला होगोन सेफ्लेनानै संख्रि गासिखौबो साखिनायनानै साखिनायनानै जायो आरो बिथिं आरो थास' ओंख्रि संब्लाबो थास'खौ फास्टावहाय एवदबग्रोनानै लानानै बिनि उनावसो दै होयो दै होनानै आरो गोदौबाथाय आरो खांना दोनथ'नानै नाखो एवफ्रामना एवफ्रामना होनो गोनां जायो नाखौ एवफ्रामना होनो गोनां जायो इनि उनाव आरो गोदौहोबाथाय जाखिनि होनो गोनां बिखौ थावावनो एवख्रा जोबनानै मैगङाव होसननो गोनां जायो आरो बेलाहि बेलाहि थपआवबो बेलाहि थपआवबो बिदिनो बेलाहिखौ होग्रोनानै बिलाहिखौ हाग्रोना लानानै पियास थाव पियास होनानै बिलाहिखौ थावाव जब्ब' होनानै खेबनैसो बेलाहिया रुइयागौमानि एवबाय थानांगौ खेबनै खेबथामसो बिनि उनावसो फानलु होनांगौ फानलु होना होनांगौ ओमफाय आरो गासिबो सामब्राम गुफुर बायदिसिना देना होबा आरो दै एसे होनानै थप थफिया बनायनानै जानाय जायो आरो आरो खारै मैगं जायोब्ला लाफा खारै बा लाफा खारैखौ आरो हाग्रोना लानानै सुनानै साराइयाव थाव होआलासिनो जब्ब' होनानै एसे खारैजों लथ्रायग्रोना लानानै लथ्रायग्रोना लानानै ना दै एसे होनांगौ दै एसे होनानै आरो साफ्लेनाय जानो लुबैयोबा सागंजों सानानै इजाबो जाजायो आरो बुहुत बिदिनो जारजि गोसो आरो माबायदि जायो लाफा खारैयावथ' ना होबा गोथाव जाखायो